हैलो सुनैर दी दकान पर बोल्ला ने तुस दीदी होर बोल्ला नी आँ अच्छा असें खरीदने हे थोह्ड़े जनेह् बंधे खरीदने हे केह् रेट चला दा असें दो तीन चीजां लैनियां हियां जो किश तुस महां रेट पुच्छी लैन्ने आं भलां केह् स्हाब चलादा ते अस स्हाबें दा देगे फ्ही साई तुस ऐसा नी करी सकने असेंगी दो तीन जेह्की जियां रानी हार होइये कड़े होइये झुमके होइये टिक्का बगैरा होइये बालू बगैरा होइये उं'दे असेंगी व्हाट्सऐप पर फोटो खिच्चियै भेजी ओड़ो अच्छा करी उड़दे हे ते ठीक हा असें बनाने हे चलो सैम्पल गै भेजी ओड़ेओ अच्छा छा एह् ते रिंगां रिंगां ङूठियां होंदियां जेह्कियां हत्थै पाने आह्लियां ते एह् एह् थ्होई जंदियां नेईं ऐ मरीद मरीदे अच्छा अड़ेओ परांदी दे मरादे बनाने होगे ते पंजेबां बनानियां होगियां उं'दा केह् रेट ऐ ओह् ते पता होना तुसेंगी अच्छ तां ठीक ऐ तां दुकान पर गै औने पौना फ्ही थोह्ड़ा रेट छेट सनाउड़दे हे अद्धा दुब्बा ऐ चलो ठीक ऐ